मछलियों में मुझे सबसे ज़्यादा माँगुर मछली पसन्द है वह खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है

को काफी स्वस्थ रहता है आँखों की रोशनी जिसे खाने से बढ़ती है और हमें मज़बूती मिलती है माँगुर मछली आमतौर पर हमारे गाँव शहर कस्बे स्थानीय नगर स्थानीय नहर नदी नाला में मिल जाती है जिसके कारण हमें उसे अधिक मात्रा में पाया जा पाया जाता है जो हमें काफ़ी मात्रा में एक स्वस्थ शरीर प्रदान करती है मछलियों में हमें सामान्य रूप से प्यासी मछली गरई एण्ड और और माँगुर और ये सब मछलियाँ हमें देखने को मिलती हैं आसपास के क्षेत्रों में ये सामान्य रूप से हमें हर जगह मिल पाती हैं क्योंकि इनकी हर जगह बिक्री होती है जिसके कारण हमें इस इसका व्यापार हर जगह फैला हुआ है यह कम मात कम पैसे में बिकती है क्यों क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है जिसके कारण लोग इन्हें ज़्यादा पसन्द करते हैं और खाने में भी यह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं जिसके कारण इन्हें लोग बहुत मात्रा में चाहते हैं इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है यह हर जगह उपलब्ध होती हैं जिसके कारण

कार्बोहाइड्रेट्स मिनिरल्स एण्ड पोटेसियम मिलता है जिसके कारण इन मछलियों की काफ़ी तादात बढ़ती रही है